असां मछली खाइणु पसंदि कंदा आहियूं ऐं सिंग मछलिनि में सभिनि खां वधीक सिंघाड़ी मछली वणंदी आहे छो जेको सिंगाड़ी मछलीअ में छा हूंदो आहे मेन ॻाल्हि हुनमें कंडा न हूंदा आहिनि ख़ाली हिकु वॾो कंडो हूंदो आहे त असांखे उहो खाइण में बि सहूलियत लॻंदी आहे ऐं ॿारनि खे बि खाइण में सहूलियत लॻंदी आहे न त ॿार खाईंदा बि आहिनि ॿी कहिड़ी मछली त ऐं रड़ियूं बि कंदा आहिनि भाई मम्मी हिनमें त कंडा बि आहिनि खाऊं कीअं मज़ो ई नथो अचे पियो त हिन करे असांजे सिंगाड़ी मछली मां ज्यादा पसंदि कंदी आहियां इहे मछली इहे मछी असां बसर में बि ठाहींदा आहियूं सेअल बि कंदा आहियूं या तए ते खणी लूण मिर्च सेके करे बि ईअंई बि सुकी मछी बि खाइंदा आहियूं हीअ असांखे खाइण में ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं हीअ ऑइली बि हूंदी आहे मतिलबु तेल बि असां सफ़ा थोरो ई विझंदा आहियूं तॾहिं बि असां खे हीअ मछली सणबी लॻंदी आहे मेन ॿारनि खे खाइण में ये ॾाढी स्वादु ॾींदी आहे हिक दफ़ो मां हिक ॿी मछली वठी आयमि सिंगाड़ी मछली न पई वणे त ॿारनि खे हूअ न पइ वणे सन्हा सन्हा ॿी मछलीअ में कंडा हुया त हूअ असांखे न वणी त असांखे सभिनीनि खां मछली सिंघाड़ी मछली वणंदी आहे